अ आं मोजां मोन्नाय बयनिख्रुइबो साबसिन खेलायानो जाहैबाय ओ मोजांसिन मोन्नाय ओ खेलायानो जाहैबाय क्रिकेट आं बेखौ खोब मोजां मोनो आं उन्दैयाव गावनो गेलेदोंमोन आरो गेलेयोबो दाबो गेलेनो मोजां मोनो बेहाय जोङो दा आङो गेलेगिरि हिसाबै बुंनो थाङोबा आंनि मोजां मोन्नाय गेलेगिरि हिसाबैबाथ आङो जोंनि ओ जेनैबा गोदोनिखौबो मोजां मोनोमोन दानिखौबो मोजां मोनो गासिबो मोजां गेलेयो ओंखायनो आं क्रिकेट गेलेग्रा गासिबो जोंनि इण्डियान टिमनि गासिबो ओ ओ सुबुंफोरखौनो बा गासिबखौबो आं मोजां मोनो मानो होनोबा आं क्रिकेटखौ गावनो मोजां मोनखायो ओंखायनो आं गेलेगिरिखौबो गासिखौबो मोजां मोननो हायो इण्डियानल' नङा बा आं गासिखौबो ओ क्रिकेट गेलेगिरि बिथांमोनखौनो आं मोजां मोनो आं गावनो मोजां मोन्नाय थाखायनो आं गासिखौबो मोजां मोनो ओ दा क्रिकेट खेलाखौ आङो ओरैबादि मोजां मोनो मानो होनोब्ला क्रिकेट खेलायाव आङो गोदो उन्दैनिफ्रायनो बेखौनो आं गावनो गेलेयोमोन थाखायनो आं जोबोर मोजां मोनो आं दाबो गेलेयो नाथाय दा जेरै बिथ क्रिकेट खेलायाथ' जाहैबाय जोंहा इण्डियान गेम दा जोंनि बर'नि गे बर'आवबोथ' बर'आवबो जोबोर मोजां मोजां गेम दंमोन दङ जायखौ जोङो नुयोब्लानो बर' बर' गेम होन्नानै मिथिखायो जेरै गिला गेलेनाय बेखौ गेलेब्लानो बर'नि गेम होन्नानै मिथिखायो बर' गेम जोंनि ओ बर'नि गेम होन्नानै मिथिखायो आरो गि गिला गेलेनाय आरो गोबांथार दंबावोमोन आं नामफोरखौ गोसोयाव गैजोबला गोबां खेला दङ जोंहा बर'आवबो दा जेनबा जोंनियाव इण्डियान इण्डियाननि गेम होमबा ओ क्रिकेट ओमफ्राय जोहा बेहाय दा ओ दा जोङो ओ क्रिकेट क्रिकेट खेलाखौ बो ओम क्रिकेट खेला खौ जोङो नायनानै मोजां मोनो बा आं नायनानै मोजां मोनो क्रिकेट खेलाया जाहैबाय मोनसे ओ जोंनि भारत हादरनि गेम बा फा अनलि भारत हादरनि गेम नङा बा बियो जोंनि ओ बिखौ आं मोजां मोना आरो मानो होनोब्ला ओ जोङो जिथु गेम गेलेयोबा बा क्रिकेटल' नङा जोङो खेला गेलेयोब्ला बा खेलाखौ खेला गेलेयोबा जोंनि फिजिकेलफ्रा बा जोंनि देहाफ्रा थिख थायो ओ जोङो खेला मोनसे गेलेनाय लोगो लोगो जोंनि देहाया राफोद बासो जोङो खेला गेलेनो हायो ओंखायनो जोंङो खेला गेलेग्रा सुबुंफोरनि बा खेला गेलेयोब्ला जोंनि ओंम देहाफ्रा खोब मोजां थायो बा खोब मोजां जायो ओंखायनो जोङो खेलाखौ गेले नांगौ खेलाखौ जोङो खेलाखौ जोङो दा जेनबा खेलाखौ जोङो गेलेनायाव बिखौ जोङो फिजिकेलनि थाखायबो गेलेनो हायो बा नोङो सासे मोजां गेलेगिरि जानोबो जों गेलेनो हायो जेनबा जोङो खेलाखौ गेलेबानोदि ओ ओ जेनोबा ओ नेसनेल प्लेयार बा डिसट्रिक प्लेयार बे जाथार नांगौ नङा जों गावबा गावनि देहाखौ मोजां लाखिनो थाखायबो जों गेमखौ गेलेनो हायो जोङो गेमखौ बाहायनो हायो आरो जेनोबा जों जों गेले जों जुदि खेला गेलेया गेलेयाबा जोङो ओरैनो थायोब्ला जोंनि फिजिकेलफ्रा न नङा बेल नङा जेनोबा जों खेला गेलेनानैल फिजिकेलखौ मोजां लाखिनो हायो बे नङा बेलेगजोंबो हायो नाथाय ओ खेला गेलेयोब्ला जोंनि जिथु फिजिकेल बा देहाया स्ट्रंसिन जायो आं बेखौ रोखा मिथियो आरो मानो होनो जायोबा खेला मोनसे गेलेनाय लोगो नोङो ओरैबादि स्पिड जाखा नांगौ दा जेनोबा क्रिकेटखौनो बुंबाय आं क्रिकेटआव क्रिकेटखौ ओरैबादि अ स्पिडयाव खुबैनानै ओरैबादि स्पिडयाव बुना हरफिनो बेखौ नोङो हमथानो गोनां जायोबा ओरैबादि स्ट्रं जाखानांगोन बेखौ नोङो बा बुहरनोबा बुहरनोबाबो ओरैबादि स्ट्रं जाखानांगोन ओंखायनो जोङो खेला गे गेलेयोब्ला बा गो खेला गेलेयोब्ला ओ देहाया स्ट्रं थायो आं बेखौ रोखा बुंनो हायो आरो बा खेला गेलेयाल'सिनोबो जोङो बेलेग बेलेग ओ यगा सगा बानायनानै बाबो जोंनि देहाखौ जोङो स्ट्रं खालामनो हायो खिनथु खेला गेलेयोबा बांसिन जोंनि देहाया स्ट्रं जायो ओंखायनो आं बे खिनिखौनो ओ रोखा बुंबाय आरो